जी हाँ मैंने एक बार बहुत ही खराब खाना बनाया था उस खाने में मैंने खीर बनाई थी उसमें जब मैं खीर बना रहा था तो मेरा दूध फट गया था जिसकी वजह से सारी खीर का स्वाद ही खराब हो गया उस स्थिति में मैंने उसमें सिर्फ़ वह दूध पुनः निकाल करके मुझे पुनः ही पूरी खीर की रेसिपी बनानी पड़ी और इसके अलावा मेरे पास कोई भी उपाय नहीं था